असांखे ॾाढो दुख थो थिए त सिंधी भाषा लुप्त थींदी थी वञे ऐं ॿार बि सभु हिंदी ऐं अंग्रेजीअ में ई था ॻाल्हायनि पसंदि कनि पर असांजे घर में त जेतिरो थी सघंदो आ्हे असां पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं पर हाणे कोशिश कयूं मोदी जी बि असांंखे ॾाढो साथ ॾिनो आहे कोशिश करे सिंधी ई ॻाल्हायूं त ॾाढो सुठो थींदो ऐं ॿारनि खे बि सिंधी लिखण सेखारियूं पढ़ण सेखारियूं त असांजी भाषा जिंदह रहंदी असांजे भाषा में ॿावंजाह ॿावंजा्ह अख़र आहिनि जेका हिकदमि सरल भाषा आहे अगरि थी सघे त सिंधी स्कूल जो बि खोलण जो प्रयास कयो त वधीक ख़ुशी थींदी मोदी जी अॼ मोदी जी खां पोइ असांखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए त एतिरो असांजी भाषा ॾिए सिंधी भाषा ॾिए ध्यानु ॾेई रहिया आहिनि अॼ असांजे मन में ॾाढी ख़ुशी थी थिए ऐं भगवान करे ॿार बि सभु सिंधीअ में ॻाल्हायनि त ॾाढो सुठो ऐं जेतिरो थी सघे माउ पीउ जे हथ में आहे सभु कुझु अगरि माउ पीउ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा त ॿार जरूर सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा असां त सभु स घर में सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं असां ॿारनि सां नूह सां पुटु सां सभिनीनि सां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं जय झूलेलाल